جی ہماری بات کیب والے بھیا سے ہو رہی ہے ہمیں دیوی پاٹن مندر جانا تھا کیا آپ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں اچھا کتنا وقت لگے گا آپ کو آنے میں اچھا اچھا ٹھیک ہے اتنا تو چل جائے گا کوئی نہیں جی آپ کرایہ کتنا لیتے ہیں کیا اچھا ہمارے ساتھ دو تین اور لوگ ہیں سب کا ملا کے پانچ سو لیں گے یا پھر میرا اکیلے کا اچھا تو کچھ کم نہیں کر سکتے ہیں اچھا تھوڑا بہت بھی نہیں کم کریں گے اتنا تو زیادہ لگ رہا ہے نا پانچ سو اچھا ہاں وہی ہم بھی چاہ رہے تھے پوچھنے اے سی وغیرہ ہے کہ نہیں تو پھر اے سی ہے تب پھر ٹھیک ہی ہے پانچ سو تو تین چار اور لوگ ہیں اور سامان وغیرہ بھی ہے کچھ اچھا اچھا تو کتنے تو یہاں سے مطلب میرے ادھر سے دیوی پاٹن مندر جانے میں کتنا وقت لگے گا اچھا ایک گھنٹے لگ جائیں گے اچھا کچھ ضروری کام تھا ٹھیک ہے پھر آپ مطلب جلدی آنے کی کوشش کیجیے اور پھر پہنچنا بھی جلدی ہے کچھ کام ہے ٹھیک ہے چلیے